कार जीप मोटर साइकिल स्कूटर ट्रक साइकिल ॿेड़ी साइकिल रिक्शा घोड़ो गाॾी ऑटो रिक्शा बैट्री रिक्शा टमटम ट्रैक्टर बस रेल गाॾी माल गाॾी हवाई जहाज़ हथ गाॾी ढॻो गाॾी मारुति कीया ब्रीज़ा टोयोटा एक्टिवा ज़ुपीटर स्कूटी फ़ीएट एमसेडर सुज़ूकी फ़ॉर्चूनर महेंद्रा हुंडई टाटा बी एम डब्ल्यू मर्सडीज़ बेंज़